मनुष्यके जीवन जे होइत छै ने से कठिनाई आओर चुनौतीसँ भरल होइत छै जाबत तक अहाँके जीवनमे कोनो कठिनाइ आओर चुनौतीके नहि सामना करऽ करबै ताबत तक अहाँ अपन जीवनमे आगाँ नहि बढ़ि सकैत छी ओनहिए हमर जीवनमे बहुत पैघ दूगो कठिनाइके हमरा सामना करय पड़ल छले पहिलुक जे हमर भायकेँ एक्सीडेंट बहुत भयानक भऽ गेल छलनि ओहो भयानक भऽ गेल रहए ओहोमे हमर परिवार चारि साल चारि साल तक ओहिमे हमर भाय के निमेरा करय पड़ल छलए ओकरा उठेनाइ बैसेनाइ सभ किछु केनाइ ओएहमे की छलै तऽ हमर एग्जाम छलै हमर घरमे केओ नहि छलै सभ हमर भायके लऽ के डॉक्टरके पास छलै आओर दोसर हमर बहिनके ओतय सेहो ओ उपनयन छलै दुनू काज एके जगह एके समयमे आबि गेलै आओर हमर एक्जामो छलय तऽ हम केना जाउ एग्जाम देलै कियाकी हमर घरमे केओ छलै नहि आओर उपनयन छलै तऽ सभटा सामानसभ घरमे भरल छलै तैयो हम ओ चुनौतीके मतलब फेस केलहुँ आओर अपन एक्जामो दऽ देलियै आओर हमर भायो ठीक भऽ गेल दोसर हमरा एक जगह कोचिंग ट्यूशन पढ़ैक बहुत इच्छा छलै कियाकी ओ सर बहुत नीक पढ़ाबैत छलखिन लेकिन ओ कोचिंग हमर घरसँ कमसँ कम सात आठ किलोमीटरके दूरी पर छलै आओर हमरा पास कोनो सा एहन साधन नहि छलए कि हम ओ कोचिंग जा सकी करयके लेल आओर मतलब हमरा पढ़ैके बहुत जिज्ञासा छले ओ सर लग तैयो हम मतलब कहलियै कोनो बात नहि पढ़बाक छै तऽ हम पैदल तऽ हम पैदल जाके पढ़ैत छलियै जाइत छलियै आबैत छलियै तऽ मोन कहैत छले कि नहि छोड़ि दैत छियै फेर कहैत छलियै नहि बस एतना एतबा थकलासँ हम अपना जीवनमे बैसि तऽ नहि सकैत छी एहि द्वारे हमर जीवनमे बहुत एहन कठिनाइके हमरा सामना करय पड़ल लेकिन हर कठिनाइ आओर चुनौतीसँ हमरा सीख मिलल आओर ओएह कारण हम अपन जीवनमे आगाँ बढ़ि रहल छी